नमस्ते हाँ कहत रहें कि अरे भाई हमको बहुत समान चाहता था लड़की की शादी पड़ी है हाँ रिंग चाहती है एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए और कान में का चाहता है अगर कि चाहता है ये कुल का हिसाब चल रहा है कैसे आप दोगे हमके

नही नही गोल्डन नही चाहिए हमको अच्छा सोना चाहिए अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक पैसा कब लेगी पैसा तुरंत ही चाहिए

हाँ ठीक है कुछ उधार लगा देना हमार शादी के बाद हम फिर दे देंगे अच्छा अच्छा चीज बनाना हमको चाहिए कान में का झुमका तीन तल्ला वाला हाँ और जो आजकल हार चला है मिनी हार चला है ना ओ चाहिए लड़कों के लिए सिकड़ी चाहिए अँगूठी चाहिए लड़की को भी अँगूठी चाहिए गोड़ में का पयल चाहिए चाँदी का जो होता है ना और मीना भी चाहिए या तो सब बहुत अच्छा अच्छा से भाई देना बहुत अच्छा चाहिए हमको आजकल का तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं पसंद करती हैं जल्दी हम लड़कियों को पसंद से लेना है एक दिन एक दिन हम भेजेंगे अपना हिसाब किताब तुम बता दो एक दिन हम उसको भेज देंगे आपके यहाँ आपुन ऊ सब देखा देना बन रखने रहना सही से फोन हमको करना सही से रखने रहना यह जाएगी आपन पसंद करेगी कोई कोई उसका

हाँ हाँ और सिकड़ी लेना है लड़का अगर हाँ हाँ सो होइ जाई हाँ फिर अलग अलग भाई गहना चाहिए अच्छा अरे छा सो सोना का चाहिए ई ना केहना डुब्लिकेट होकर दला दलाली मत करना भाई हाँ हाँ हम उसको दुसरे सोनार से भाई देखवाएंगे सोना तब सही सही हाँ पैसा के कोई बात नहीं है पैसा तो हमको देना है अब अच्छी जाँच के देना है तो चीज तो अच्छी रहना चाहिए ना हाँ चीज अच्छा हमको दे देना एकरे बाद चहे पैसा तो हमको देना है हम देंगे हाँ खुश रहो